مذہب لوگوں کو اکھٹا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فیسٹولس ہوتے ہیں جس میں لوگ اکھٹا ہونے کے لیے ان کو آنا ہی پڑتا ہے جیسے کہ ہمارے عید میں رمضان کے بعد جو جسٹ عید ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں پر بھی ہو اس کو آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ عید ایک ایسا چیز ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے تو عید میں انسان نارملی آتا ہی ہے تو ہمارے جو اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اکیلے ہی عید مناتے ہیں ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو ہندو ہے تو وہ بھی ہمارے اش فیسٹولس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم لوگ اچھے سے عید مناتے ہیں سویاں کھاتے ہیں جو کہ سب سے ضروری چیز ہے عید کے لیے تو اس اسی طریقے سے ہم لوگ فیسٹولس مناتے ہیں تو جس طرح سے ہم ہم لوگ عید میں آپس میں مل کے فیسٹولس منواتے ہیں مناتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو ہندو دوست ہیں ان کے بھی فیسٹولس پہ ہم لوگ بہت ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جیسے کہ ابھی حال ہی میں دیپاولی فیسٹول تھا ان لوگوں کا تو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوئے اچھے سے منایا اور بہت ہی اچھی طریقے سے ہم لوگ کی اور فیسٹولس کمپلیٹ ہوئی اور بہت ہی اچھا لگا اور اسی طرح کے کے طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ فیسٹولس جو مذہب کے اندر آتا ہے وہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے اور سب سے زبردست چیز ہے انسانوں کو آپس میں قریب لانے کے لیے اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کون سے فیسٹول کو کس طرح سے منایا جاتا ہے اور کتنے فیسٹول میں کتنے سارے لوگ آتے ہیں کون سا فیسٹول بہت امپارٹنس ہوتا حالانکہ سارے فیسٹولس امپارٹنس ہوتے ہیں لیکن کچھ فیسٹولس میں بہت زیادہ امپارٹنس ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے میں عید اور بقرعید جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے سال کے پورے سال میں صرف ایک ایک بار یہ دونوں آتا ہے اور ان میں جو خوشی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ عید ہم لوگ کو زیادہ میرے پروسپکٹیو سے میرے نظریے سے عید میرے لیے زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ تیس دن کے تیس دن کنٹینوسلی روزہ رکھنے اور پوڑا عبادت کرنے کے بعد جو فیلنگ آتی ہے نماز پڑھنے کی اور دعا کرنے کی اور جو عید کا منظر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے تو میرے پروسپکٹیو سے میرے نظریے سے عید میرے لیے زیادہ امپارٹنس ہے اور کسی کے اور نظریے سے ہو سکتا ہے کہ بقرعید زیادہ امپارٹنس ہو ہمارے ہندو بھائی کے لیے ان کا کچھ اور نظریہ ہو کسی کے لیے دیپاولی زیادہ امپارٹنس ہو تو کسی کے لیے رکشابندھن زیادہ امپارٹنس ہو تو اسی طریقے سے فیسٹولس ہوتے ہیں اور مذہب ان جو ان سب چیزوں کے اوپر ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے نارملی تو مذہب جو ہے ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے لوگوں کو اکھٹا کرنے کا اور اس طرح سے لوگ اکھٹا ہو بھی جاتے ہیں